नमस्कार केक दी हड्डी प्रयागराज रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं आप जी सर हाँ हमें आपको आपके रेस्टोरेंट से हमारे एक बगल के जो थे हमारे भैया थे उन्होंने यहाँ से रेस्टोरेंट से आपके आर्डर किए थे हमने आपका खाना खाया तो बहुत काफी टेस्टी था तो जी तो आप ऐसा क्या अपने अपने सब्जी में जो आपके आलू मटर पनीर है पालक में ऐसा क्या चीज रेसिपी करते हैं काफी बहुत हमें अच्छा लगा था हमने भी आपके यहाँ से ऑर्डर करना चाहते हैं क्योंकि हमारे अगले महीने में जो हमारे भतीजे का बर्थडे है जन्मदिन तो हम ऑर्डर करना चाहते हैं द दस दस प्लेट जो भी है वहाँ का तो आप उस चीज को कैसा है आपका आलू मटर और पालक पनीर का रेट क्या है अस्सी रुपये प्लेट जी जी सो आप ही हिसाब से लगा दीजिए क्योंकि हम आपके अब तो रेगुलर कस्टमर बनने जा रहे हैं आपका हमारा जो संबंध है वो एक अलग हो जाए क्योंकि हमने भैया को देख के ही आपके इधर से लिया तो ऐसे हमारे भी यहाँ आएगा जो लोग खाएँगे वो भी बोलेंगे कौनसे रेस्टोरेंट से आप ले के आए हम बताएँगे यहाँ से आप ले के आए हैं केक दी हड्डी रेस्टोरेंट से आप यहाँ से बहुत फेमस है उनकी इधर की जो रेसिपी है सब्जी है बहुत टेस्टी है ऐसा बनाते हैं तो हमारा जो है तो आप अपने हिसाब से काम करिए रेट लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहे क्योंकि भारी मात्रा में हम कर दें ऐसा नहीं है कि हमें खाना है एक दो प्लेट काफी है क्योंकि दस बीस पचास रुपए लोग का मैम रेट है वहाँ पर भोजन है तो आप उस हिसाब से हमें बता दीजिए उस हिसाब से हम देख लेंगे कैसा रहेगा ठीक है उस हाँ ऑर्डर हमको करना है बीस प्लेट ये पालक मटर और उसके बाद मटर पनीर है अपना ये जितना है तो इतना बीस करना है तो इस हिसाब से हमें करना है आपको किस हिसाब से कर करेंगे दस जी जी जी जी हाँ हमारा जो ऑर्डर है प्रयागराज से थोड़ी दस किलोमीटर दूरी पर ही एक क्या बोलते हैं फूलपुर का है वहीं पर आपको करना है और हमारा नंबर ले लीजिए हमारा है कांटेक्ट कर लीजिए और अपना भी हमें दे दीजिए ताकि जो टाइम है जो डेट पर है उसी टाइम पर हमें चहिए ताकि ठीक है और हम अपना आपका जो बिल है हमें सेंड कर दीजिए हम उस हिसाब से आपको पे कर दें और

नमस्ते हाँ नमस्ते नमस्ते सर